हैलो

आं जी होर सनाओ ठीक ओ होर घर ठीक सारे

नेईं नेईं बेह्ला बेह्ला में आं बेह्ला आं कोई नी केह्ड़े तरीके दा बनाना मतलब केह् स्हाब कताब ऐ मतलब केह् थुआढ़ी गुंजाईश ऐ ते ओह्दी कोई गल्ल निं म्हाराज ओह्दे ई कोई गल्ल निं ओह् पूरा होङन ओह् इयै अज्जकल जां अल्ट्राटेक चला दा जां अंबुजा चला दा आं चलो कोई गल्ल निं ओह् तुस दिक्खी लैयो अपने स्हाब कन्नै ते ह् में आवा ना ते इंया अल्ट्राटेक ते अंबुजा शैल ऐ इंया थुआढ़े आस्तै आं

ठीक ठीक